میں روایتی طور پر قلم سے کاغذ پر لکھنا پسند کرتا ہوں اور کئی بار لیپ ٹاپ یا موبائل پر ٹائپ کرنا بھی پسند کرتا ہوں یہ ہے ضرورت کے مستحق وقت کے حساب سے کرتا ہوں جس وقت میں مجھے مستحق لگتا ہے کہ قلم سے کاغذ پر لکھنا بہتر ہے اُس وقت میں میں قلم سے کاغذ میں لکھتا ہوں جہاں پہ موبائل کا استعمال منع ہوتا ہے اور جہاں پہ موبائل کا استعمال منع نہیں ہوتا ہے لیپ ٹاپ اُس جگہ پہ میں لیپ ٹاپ یا موبائل کا یوز کر کر ٹائپنگ کرتا ہوں حالانکہ برسوں سے تحریر بہت بدلی ہے پہلے لوگ صرف اور صرف قلم سے کاغذ پر لکھتے تھے لیکن اب کئی لوگ موبائل میں ٹائپ یا تو وائس ریکارڈنگ کر کے اپنا کام جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ یہ ہے اُن کے لکھنے کی طاقت کو بھی کم کرتا ہے اور اُن کی سمجھنے کی طاقت کو بھی کم کرتا ہے